ہیلو السلام علیکم خیریت سے جی الحمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جی میرا نام کلثوم ہے زینب سے بات ہو رہی ہے میری اچھا زینب زینب میں گھر پر ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ میری نوکری کا انٹرویو ہے اور ان لوگوں نے میری ڈرائیوری لائسنس کی مانگ کر دی ہے جی جی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا لائسنس گم ہو گیا ہے دراصل میں اسکوٹی سے جا رہی تھی اور راستہ میں میرا پرس ہی گر گیا تو پرس ہی میں تھا میرا لائسنس ہاں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر تم چاہو تو کال ڈیجیٹل سے میری مدد کروا سکتی ہو کروا دیتی تو بہتر رہتا جی مجھے بہت ہی ارجنٹ ہے برائے مہربانی میری مجبوری کو سمجھو اور اگر ہو سکے تو جلد سے جلد میرا لائسنس جی جی میرے تک پہنچا دیں ہاں میں بہت پریشان ہوں اگر میں یہ نہیں کر پائی تو میری نوکری ختم ہو سکتی ہے جی میں میں جمع کر سکوں یہ میرے لیے بہت ہی اہم موقع ہے اور آپ کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے جی میری زندگی کا سوال ہے یہ ٹھیک ٹھیک ذرا اللہ آپ کو خوش رکھے اور میری مدد کریں ٹھیک ہے خدا حافظ